भारतनि रोगान्थाय बिखान्थिया गोबां रोखोमनि दं बेयाव भारताव गासै एयार'प्लेन रेलवे बिफान आरो हान्थि हान्था मेलानि थाखाय गोबां गारि मथर बायदिसिनाफोर दं बेजों जानाय माखासे मोगा मोगिफोरा जाबाय जोङो नुनो मोनो गोबां जायगाफोरावनो रेल नि दासिमबो जेबो बेब'स्थाफोरा मोजां नङा आरो भारतनि रेलवे खान्थियाव माखासे गोबां मावफुंनांगौ खामानिफोर दङ जेरै दासिमबो भारतनि रेलवे फ्रा एफाराब माने हाई क्लास माखासे त्रेन्सपर्तेसन फ्रभायद खालामनो हाया जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रानो माखासे आलादा आलादा त्रेन्सपर्त लानांगौ जायो आरो भारताव त्रेन्सपर्त नि जेंनाया गोबां मानोना जोंनि जोंनि हादरनि बांसिन सुबुंफ्रानो गावबा गाव प्राइभेत गारि अन खालामो जायनि जाहोनाव गोबां ट्राफिक आरो माखासे हान्थामेलानियाव प्रब्लेम नुजायो जेरै आलादा आलादा राइजोआव बेफोरबायदि प्रब्लेम खौ खम नुनो मोनो बेफोरनोसै